बिहारमे छात्र सबके बड़ा दिक्कत होइ छै सबसँ पहिला बात तऽ सब लड़िका सबके पास ओतना इसकुलमे व्यवस्था नहि रहै छै इसकुल मास्टर इसकुलमे जाइ छै तऽ मास्टर नहि रहै छै आओर जहाँ मास्टर रहै छै उहांपर बच्चा नहि प्रजेन्ट होइ छै सीतामढ़ीमे बिहार छात्र सबके बड़ा दिक्कत होइ छै जैसे फॉर्म भरै छियै तऽ ओहिमे बहुत पैसा लगै छै जाइ आबैमे सुविधा नहि छै की करल जाओ पढ़े लागि विद्यार्थी सब दोसर राज्यमे जाइ छै की करल जाओ सरकारसँ यही विनती छै कि शिक्षाके सुधारि दियै काहेकि बहुत दिक्कत होइ छै बहुत जादा पैसा लगै छै एजुकेशन लेवेमे पढ़ाइ लेवेमे बहुत खर्चा लगै छै इसकुल सबमे मास्टर सब ठीक समयपर ऐबे नहि करै छिऐ तऽ बच्चा सब कहांसँ ठीकसँ पढ़तै इहे सब होइ छै दिक्कत सरकारी इसकुलमे ने कुछोके लाभ मिलै छै बच्चा सब इहाके बच्चा सब जाइ छै बाहर पढ़े इहाँके पढ़ाइ ठीक हो जाइ तऽ सब बाहर कला जाइ पढ़े इहे सब दिक्कत होइ छै अपना सबमे इहे कहैके हइ इसकुल सबके व्यवस्था ठीक करै छियै एतऽ बहुत समस्या हइ बच्चा इहाँके बच्चा सब बाहर जाइ छै पढ़े कैसे होइ